आं मोनसे बिजाब फरायदोंमोन बे बिजाबनि मुङा जाहैबाय बिजाबा जोबोद फिसा नाथाय बियो जोंनि बर'नि मोनसे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय

मोन जिदाइन था आयदा खेराइ मोसानाय आरो खेराइनि देंखो बे बिजाबनि बे बिजाबखौ आङो फरायदोंमोन बिजाबा गोबां गोसाराखै गोसाराखैब्लाबो आङो बे बिजाबखौ फरायनानै मोननानै जि मोजां मोन्दोंमोन बिजाबनि मुङा जाहैबाय खेराइ बिजाब बे बिजाबखौ लिरदोंमोन रुंसारि उत्तम चद्र खेरखातारि बिथाङा लिरदोंमोन

खेराइ देंखो आरो मेथाइ गोबां थारमानि सेनिफ्राय जागायनानै मोन जिदाइन था दङ जेरै बेवहाय बागुरुमबा बारदै सिख्ला दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय दाव थै लोंनाय मोसानाय बेफोबादि फारि फारि लानानै गोबां मोन जिदाइन था दङ आं बे बिजाबखौ फरायनानै गोजोननाय मोन्दों बे बिजाबा आंखौ गोहोम खोख्लैदों जे जोङो गुबैयै जोंनि जि बे बर'नि धोरोमजों लोब्बा थानाय बाथौ धोरोमजों लोब्बा थानाय बर' जाथिनि मोनसे मोसानाय आरो देंखो दामनाय देंखो बेखौ जोङो खोब मोजाङै लाखिबाय थानो नांगोन आरो लाखिबाय थानो हायोब्लाथाय जोंनि बर' जाथिया मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे मा दङ होननानै हारिमु मेथाइ देंखो आरो धोरोमारि मेथाइ देंखो दङ जों बेखौ इयुनहालागैसिमबो गुबुफोरनो रोखायै फोरमायनो हागोन आरो गोसारहोनो हागोन होननानै आङो सानदों आङो आंनि साननाय बायदिब्ला बे बिजाबखौ जोङो खोब मोजाङै साजायनानै जों लाखिनांगौ आरो बेखौ एसे गुवारै जोङो बयबो मोननो हानायबायदि जों बेखौ फोसावनो हायोबा मोजां जागोन